प्रणाम बोलिए हाँ मिल जाएगा क्यों नहीं मिलेगा आपको यही है दो डेढ़ सौ रुपये किलो है इस समय

बिल्कुल यही बता रहे हैं ना डेढ़ सौ के करीब आपको मिल जाएगी अच्छे से आइए दुकान पर आइए आपको सस्ते में मिल सकती है डेढ़ सौ है आइए आप दुकान पर आइए डेढ़ सौ है मिल जाएगा ठीक है ठीक है ठीक है मिल जाएगी आपको हाँ मिल जाएगी आइए आपको मिलेगा क्यों नहीं

यही डेढ़ सौ करीब बोले हैं चलिए ले चलिए लगा देंगे आप सस्ते में ले लीजिएगा ज़्यादा नहीं महंगी देंगे ले लीजिएगा ले लीजिएगा जल्दी आइए आइए ठीक है मिल जाएगा आपको चलिए ठीक आइए आइए मिल जाएगा आप ठीक है ठीक है आइए जैसी मछली चाहिए आपको वैसी मिल जाएगी जिस प्रकार की चाहिए उस प्रकार की मिलेगी आपको मछली लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी बस आइए आपको आप का स्वागत है हमारी दुकान पर आपको ठीक है ठीक है लग जाएगा आइए आप लोग को लगा देंगे अच्छे दाम में लगा देंगे अच्छे दाम में देंगे कोई टेन्शन ना लीजिए ठीक है ठीक है ठीक है आइए आइए आपको स्वागत है हमारी दुकान पर मगर दश्तरई और कोशा मिलेगा चलिए ठीक है प्रणाम